मां सुनील थो ॻाल्हायां न थोरो फीवर थो लॻे मूंखे थोरो बुख़ार थो लॻे खंङ थो लॻे हा थोरी साह खणण में मूंखे तकलीफ़ थिए थी अच्छा

मुंहिंजे घरिवार में परिवार में भाउ आहे ममी आहे पपा आहे ऐं मुंहिंजी वाइफ आहे ऐं हिकिड़ो नंढो बबू आहे मुंहिंजो अच्छा सैनिटाइज़र करे रखूं असां

त रिपोर्ट कढाइणु ज़रूरी आहे

हा ऐं फूड में मूंखे छा खाइणु खपे अच्छा काढ़ो पी सघंदा आहियूं कहिड़ी कहिड़ी भाॼी साई भाॼी मेथी हा नॉन वेज खाई सघंदा आहियूं

ओके ओके